बिबार बारियाव बारनाय बिबारखौ आङो खानानै फुजा फुजा होयो आरो बिबारखौ जोङो बा आङो बिबारखौ ओ खानानै जोङो मोनसे जेब्लानाखि हाबा जायो आरो बै समाव ओ हाबासालियाव साजायनो थाखाय खायो आरो ओ फिथाइखौ आङो राननानै गुबुनफोरनो हरो आरो आंबो इसे लाखियो बे फिथाइखौ आङो गुबुनफोरनो हरनानै फेहेरहोयो आरो बे फिथाइखौ माखासे आङो गायो